कोविड जे लॉकडाउन लॉकडाउन जे टाइम मोबाइल घणेई फ़ाइदेमंद बि थियो सभिनि लाइ ऐं जेके ॿार पढ़ाई कंदा उन लाइ काफ़ी मदद मिली उन्हनि खे सुठो सभु ऑनलाइन क्लासिस थिया ऑनलाइन सभु कुझु सभु ऑनलाइन ई हुओ उन टाइम त लॉकडाउन में त कंहिंखें ॿाहिरि सभु स्कूल सभी बंदि ई लॻा पिया हुआ त मोबाइल घणेई कुझु हेल्प कयो ऑनलाइन क्लासिस हलंदा हुआ ऐं ग्रू ग्रू ग्रुप में सम्झो ग्रुप ठहियलु हूंदो हुओ उन ग्रुप में सभु लिंक हूंदा हुआ ऐं ऐं जेको शिक्षक आहे जेको टीचर आहे उहो सभिनि खे पढ़ाईंदा हुआ टीचर या सर जेके बि पढ़ाईंदा हुआ ऑनलाइन क्लासिस हलंदियूं ट्यूशन क्लासिस बि ऑनलाइन हलंदा हुआ स्कूल में बि ऑनलाइन क्लासिस हलंदा हुआ त घणेई कुझु मोबाइल जे द्वारे पाण खे काफ़ी फ़ाइदो थियो आहे पढ़ाई में बि सभिनि में बि मुश्किलु सभिनि कयो आहे ऐं इन जो नुक़सानु इहो थियो आहे की जीअं ॿार सम्झ हिकु त आदत पइजी वई मोबाइल वरी मोबाइल खपे वरी कुझु मोबाइल में ॾीसंदा या गेम्स खेलंदा या या जंहिंजा कुझु फेसबुक ॾिसंदा या इंस्टाग्राम ॾिसंदा ई सम्झ आहिनि न उन में वधीक घुसी विया हुआ याने उन में हीउ सम्झ हीउ नुकसान आहे सम्झ वधीक रील्स ॾिसणु सभु त सम्झ उन में बि इहा नुक़सानु आहे सम्झ पढ़ाई लाइ त फ़ाइदो ई थियो पर नुक़सानु इहो थियो की पाण सम्झो रील्स ॾिसण ई करे ॾिसणु मोबाइल में फेसबुक चेटिंग वग़ैरह गेम्स उहा नुक़सान हुओ